नमस्ते हाँ टिकट तो मुश्किल होती है स्लीपर में चाहिए की जेनरल में चाहिए स्लीपर में दो हज़ार का बैठेगा करीब इस्टाप स्लीपर कम इस्टाफ है चौबीस घंटा लगेगा हाँ ट्रेन में साढ़े तीन सौ रुपया मिलेगा और सुविधा सुविधा आपको सबकुछ सुविधा मिलेगी

यहाँ से खुलेगी शाम को पाँच बजे खुलेगी सुबह सात आठ आठ बजे कल चार बजे के ले जाकर दिल्ली

हाँ हाँ आप आपको आपको थोड़ा बहुत हो जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर फ़िर हो जाएगा ठीक है हो जाएगा हाँ हाँ हाँ और आएगा आएगा

नहीं नहीं आई डी नम्बर चाहिए ना मैं मैनेस मैनेस कर दूंगा ना

ठीक है हो जाएगा हो जाएगा पाँच सौ लोग के इकट्ठा चाहिए ना पाँच सौ लोग को कभी बढ़ जाएगा नमस्ते नमस्ते सर